ऐग्रीकल्चर इक ऐसा ऐ कि ओह् ऐग्रीकल्चर आह्ला मैह्कमा जेह्का ओह् उसी लोकें गी बड़ी इक इयां सुविधा दिंदा होर जागरुकता दिंदा कि ऐग्रीकल्चर दे स्हाबै न ओह् असेंगी केईं लोकें गी मशीनां बी दोआंदा केइयें लोकें गी ट्रैक्टर बी दिंदा ट्रैक्टर च साढ़े लाका नेईं चलदे पद्धरियें जमीनां बड्डे बड्डे खेत्तर होन उद्धर ट्रैक्टर चलदे साढ़े इत्थें एह् ऐरिये च साढ़ै लाकै च ऐग्रीकल्चर दी तरफा मशीनां बी इक खुम्बे बाह्ने आह्लियां मशीनां जेह्कियां ओह् प्रोवाइड ओह् दिंदे न ते इक देसी हल्लां बी दिंदे न ओह् ओह् ओह् दकाना हल्ल ऐ जेह्की ओह् असें दांद रक्खे दे होंदे दांद रक्खे दे होंदे दांद जेह्के अस उ'नेंगी खुम्बै चलाने आं अपनी खुम्बे दी खेती जेह्का अपनी खुंबै उ'नेंगी जुगड़ने आं जुगड़ियै ते ओह् जेह्की ओह् हल्ल साढ़ै इ'यां अपनी दस्ती हल्ल बी बनाई दी होंदी लक्कड़ी दी

ओह् बी ऐग्रीकल्चर दी तरफा थ्होंदी ऐ बाकी होर ऐग्रीकल्चर दी तरफा बीज बगैरा जेह्के अस खुम्बै राह्ने आं मक्कां बीऽ जां कनक दा बीऽ जां अपने सरेआं सरेआं दा बीऽ जां बाकी होर खाद बगैरा जेह्का एह् असें ऐग्रीकल्चर जेह्का ओह् दिंदा ऐ बाकी होर स बी टैंट बगैरा जेह्का ओह् बी दिंदी ऐ ओह् कैह्दे वास्तै कोई जल्दी कोई बूह्टा त्यार करना जियां साढ़ै पिपली दा बूह्टा होंदा पिपली दे बूह्टे होंदे जां कड़मै दा कड़म होंदा जां अपने होई गेआ आलू बगैरा होई गे जां होर कोई जां कोई जेह्का बूह्टा जेह्का बूह्टा जल्दी त्यार होंदा जगह् जिसी गरम ज्यादा ठंड च बूह्टा इन्नी जल्दी त्यार नी होंदा उस टैंटे च जेह्का बूह्टा ओह् जल्दी त्यार होंदा उसी बी उसी च बाह्र कड्डियै अपनी बाड़ी च इक क्यारी बनाइयै अपनी अस खुम्बैं उसी ओह्दियां क्यारियां बनाइयै छोटियां छोटियां क्यारियां बनाइयै ओह्दे बिच्च लाया जंदा ओह्दे बाद च बी ओह् सब्ज़ी ओह्दे आस्तै बी ओह् दुआइयां बी प्रोवाइड दुआइयां बी ओह् लोकें गी दिंदे न कि हर कोई एह्दे बचाव आस्तै जेह्कियां ओह् ओह् लोक जेह्का दुनिया जेह्ड़ा छड़कांदे ते ओह् त्यार होंदी ऐ